हांवें द डायरी ऑफ एनी फ्रॅंक वाचलेली आसा तांतूंत तिणें आपली स्वताची स्टोरी सांगला जितले फावटी वाचता म्हाका हें कळना की हांव तेची स्टोरी समजों काय तितूंतसून एक मिनिंंग घेवं कितें शिको हांव